जारिमिननि गेजेरजों बर' रावा गुबुन राव आरो हारिमुफोरजों जेरैबायदि गोहोम खोख्लैजादों बेखौ जोङो नायनो हायो गोदोयाव बर' रावनि जि खोनायोमोन बेफोरो गुबुन गुबुन भारतनि रावखौ जों बा बेबो आसामाव अस'मिया रावफोरनिबो इसे गोहोमा गोग्लैदों गोग्लैदों जेरै जों नुनो मोनो बाङालिफोरनि रावा बाङालि रावा बे बांगाल बेंगलि बेंगलनि बेंगलिफोरनि रावा मुलुगावनो जोबोर साग्लोब जानाय बेबायदिनो जोङो ओनसोल लायै ओनसोल क'क्राझारफोरथिंजाय जोङो बेंगलिफोरनि गोबां प्रभाब गोग्लैनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोंनि बर' मानसिफोरनि गेजेराव बर' रावारिफोरनि गेजेराव सोलिनाय हिसाबै माने गुबुन अस'मिया राव बा गुबुन हारिनि रावफोराबो एफा एनै हाबदेरदों नाथाइ लिरनाय राव हिसाबै जों जेरै बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनायनि जे गायसनथि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गायसननो हाबाय बेफोरो दिनै बर' माहारिखौ गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होनो हादों दिनै भारतनि ओइद सिदुलाव हाबनाय राव महरै जोंनि बर' रावा गुबुन रायजोफ्रावबो फरायसालियाव फरायजानाय जोङो नुनो मोनो जोङो टिभिफ्राव मालाबा जों नुनो मोनो फोसाव जायो जों गथ'फोरखौ मानि केन्द्रिय बिधालयफ्राव फरायसाफ्रा बर' रावखौबो गुबुन रावनि रावखौ रावनि रावाव जोंनि बर'नि मा बुङो बेफोरखौ फरायसाफोरनि गेजेराव फोरोंनाय जों नुनो मोनो आरो गोबां जायगाफ्राव बे ओइद सिदुलाव हाबनाय लोगो लोगोनो गुबुन हारिफ्राबो बर' रावखौ फरायनो हानाय जाहैबाय बर' हारिनि बर' रावनि जारिमिनखौ बुंनो थाङोबाथ' जोबोद गोलाव बर' रावा दिनै जेरैबायदि थाखोयाव दं जोंहा जेरै हांखो दङ हांखो जोंहा मोनसे लाबाय मोनबाय दिनै जोंनि गेजेराव फरायसालि गायसननानै जोङो गुदि फरायसालिनिफ्राइ फरायसालिमासिम जोंनि रावखौ जेरैबायदि गोसार होनो हाबाय आरोबाव ओइद सिदुलाव जों सोनो हाबाय बे थारैनो बर' रावनि मोनसे देरगाथाव जारिमिन दिनै जों मोनसे हारिखौ सिनाय नांगौब्ला बे हारिया राव नांगौ राव गैयाब्ला मोनसे हारिया बबा रावजोंबो मिथिजायै सिनाय जायै हारि जायो नाथाइ दिनै बर' रावा ओइद सिदोलाव हाबनाय लोगो लोगोनो जों दिनै मुलुग संसारनि मोनसे हारि होन्नानै सिनाय जादों जोंनि सिनायथिखौ जोङो दिनै रावनि गेजेरजों मोन्दांनो हादों बा मोन्नो हादों बेनिखायनो जों सानो गुबुन जारिमिनाव गोदोनिफ्रायनो जोङो बर' रावखौ खिन्थु फोथांनानै लाखिनाया जोंनि बिबान मोनसे समाव जोंहा राव गैयामोन नाथाइ बे रावखौ जों मोनबाय फरायसालि फरायसालियाव गायसन जाबाय आरो बे गायसननायाव जोंनि गेदेमाफ्रा जोबोद खस्थ' दुखु खस्थ सहाय नांदोंमोन फरायसालिनि राव मोन्नायनि उनाव जोंनो हांखोनि गोनांथि जाबाय सिगां असमिया रावनि हांखोजों जों बर' बर' बिजोंखौ फरायलांदोंमोन गोदोनि सुबुंफ्रा बिनि उनाव जोङो हांखोनि मोनसे सोमावसारनाय लाबोनो गोनां जाबाय आरो बे हांखोनि सोमावसारनायाव जोङो बर' रावनि थाखाइ रमान हांखोखौ ना बिनाय जादोंमोन नाथाइ रमान हांखोखौ मोनाखिसै बर' रावखौ दैदेननो थाखाइ थुनलाइखौ सोरजिनो थाखाइ जोङो बर' रावनि सोलाइ जों रमान हांखोनि सोलाइ जोङो देबनाग्रि हांखो मोनो आरो दिनै बे देब'नाग्रि हांखोजोंनो जोंनि बर' रावखौ जोङो फोथांनाय जादों बा सो सलिगासिनो दङ देब'नाग्रि हांखो बाहायनानै जों दिनै ओह जोंनि रावखौ बर' रावखौ जोङो ओह सामलाइदों